کاروبار کے معاملے میں ہمارے گاؤں میں بہت ساری کمیاں ہیں بھی کہ لوگ من میں سوچتا رہتا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں جو چلے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے پیسے کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے تھوڑے سے پیسے میں تھوڑا سا کاروبار نہیں ہوتے ہیں تھوڑے سے ہوتے بھی ہے تو اسے گزارا نہیں چل پاتا ہے بہت ایسے کارو جو ہمارے گاؤں میں نہیں ہے جیسے ہاسپیٹل نہیں ہے میڈیکلس نہیں ہے اور کئی بزنس شو روم نہیں ہے کپڑے کی شو روم نہیں ہے اور میں تو اپنے ٹیلر کا کام کر کرتا ہوں اور اس میں اپنے بزنس کو بڑھاتا ہوں اور اسی سے اپنے دال روٹی چلتی ہے اپنے بچے کا اچھے طرح سے خیال رکھتا ہوں بس میرے لیے وہی اچھے کاروبار ہے زیادہ وہ دوکان نہیں چلتے ہیں مختصر اللہ کے حکم شے ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں اور پھر اسی سے اپنا پالن پوشن اپنے بچے کا کرتا ہوں اور یہ بہت سے ایسے کام ہے جو آدمی سوچتا ہے کرنے کے لیے